مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے لیکن میرا جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اب وہ چاہے غلط ہو یا چاہے صحیح لیکن جو کھیل کرواتے ہیں جو کمیٹی ہے جو لوگ کھیل کا مقابلہ کرواتے ہیں وہ کھیل میں بدعنوانی ہونے سے پہلے ہی پہلے ان سے سے ایک سیکورٹی کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ گیم میں کوئی بدعنوانی نہ ہونے پائے اور اپنے انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی بدعنوانی نہ آنے پائے اگر کوئی بدعنوانی ہو جاتی ہے یا کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ آپس میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ پولیس کے حوالے کر دیتے ہوں